حالانکہ بھارت میں ڈیجیٹلائزیشن ہو گیا ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ بہت ادھک سارے لوگ بہت زیادہ جن سنکھیا والے لوگ آن لائن پیسے کا لین دین کرتے ہیں لیکن آج بھی کچھ ایسے جگہ ہیں جہاں پیسوں پیسوں کا لین دین کیش میں یعنی کہ نقد میں ہوتا ہے ایسے بہت سارے جگہ ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے ویپاری جو جس جس کے پاس اتنی نالج نہیں ہے اتنی نالج نہیں ہے وہ پیسے نقد میں ہی لیتے ہیں جیسے سبزی منڈی والے اور مچھلی والے اور بھی جتنے بھی چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں وہ ساڑے ان سب کو آن لائن پیسے لینے کا سمجھ آن لائن پیسہ لینا سمجھ نہیں آتا اسی لیے وہ بولتے ہیں کہ ہم کو پیسے نقد میں ہی چاہیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے نقد میں ہی لیتے ہیں بہت سارے ایسے مارکیٹ ہیں جس کو وہ خود ہی بول دیتے ہیں کہ یہاں پیسہ صرف نقد چلتا ہے کیونکہ وہ نقد میں پیسہ لیتے ہیں اور نقد کو وہ لوگ فروغ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے مارکیٹ سے لے کے بڑے بڑے مارکیٹ میں بھی بہت سارے جگہ پر نقد کا نقد چلتا ہے نقد چلتا ہے اور بھی ایسے جگہ ہیں جہاں نقد چلتے ہیں بہت سارے جگہ ہیں جہاں نقد چلتے ہیں اور نقد کے فائدے ہیں کہ نقد ہاتھ میں آ جانے کے بعد کہیں کسی کو بھی دے سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی دقت نہیں ہوتا ہے کیونکہ ایک بار نقد ہاتھ میں آ گیا تو کوئی بھی لے سکتا اگر اکاؤنٹ میں ہاتھ میں ہے تو وہ کوئی بھی نہیں لیتا